साढ़े ग्राएं बिच्च ना जैदातर लोकें गवां रक्खी दियां न ते गवां जेह्ड़ियां ते चार चार गवां बी इक इक घर रक्खी दियां न ते फिर ओह् केह् करदे कि चलो जनेहा बी दुद्ध अस आखने आं पानी पाएओ ते साफ पाएओ ते सानूं दुद्ध देई जाएओ ते ओह् देई जंदे सानूं दुद्ध ते ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि जेह्ड़े जमीने आह्ले उ'नें बी फायदा होंदा उं'दियां जमीनां घट्ट न ते ओह् लाई लैंदे अपने जो बी चरा चुरा रहांदे ते ओह् उं'दे कोला ठेका करियै ते लेई लैंदे ते ओह् फिर पांदे रौंह्दे ते कन्नै भौऽ बी लेई लैंदे तुड़ी ते फिर ओह् केह् करदे कि ओह् बी बिजनस हैन साढ़े उत्थै ते दरजेआनियां बी बैठी दियां बेचारियां ओह् इ'यां जिन्नी हारी बी सोआई लै दी ऐ ते ओह् बी करी लैंदियां कम्म फिर गल्ल इ'यां कि जि'नें गवां रक्खी दियां ते इं'दा एह् बी इक फायदा ऐ कि गोआ गाह् लेई जंदे गरीब लोग बचैरे पत्थदे पुत्थे दे अपने पात्थियां ते अपना चूल्ला चल्ला बालदे चलो मोदी नै कनैक्शन दित्ते न एह् नी नेंई दित्ते लेकिन ओह् बी पैसें कन्नै भरोचदे ते चलो जेह्ड़ियां लेई आनदियां गोआ गाह् पत्थियै सकाई लैंदियां ते जि'नें दिनै बारशां पौंदियां ते उ'नें दिनै गैस चलाई लैंदियां ते इस बास्तै बिजनस ते उ'आं बड़े न साढ़े उत्थें करने आह्ले ते करेआने दियां बी पाई दियां न निक्कियां निक्कियां हट्टियां इ'यै तुसें पता ग्राएं थाह्रें च कनेह् कनेह् सौद्दे मिलदे न सस्ते लेआने ते बेचने ते फिर अस बी रहाई रुई लैन्ने आं किश थोह्ड़ा बौह्ता जेह्ड़े साढ़े कोल बी बाड़ू बूड़ू थोह्ड़ा ऐ ते ओह्दे च थोह्ड़े सु'ट्टी लैन्ने आं मांह् मूंह् कोई सुट्टी ओड़ने आं शोल्ले शूल्ले चलो साग पानी होई जंदा ते ओह् बी करी लैन्ने अस ते बाकी जेह्ड़ा केईं केईं ते दुद्ध गी जाग जूग लाइयै मक्खन बनाई बनुइयै ते आखदियां देस्सी घ्यो बी लेई लैओ साढ़ै कोला ते ओह् अपना गज़ारा करा दियां न ओह् बी ओह् बी इक बिजनस ओह् आखदियां बिजनस करा दियां अस ते इक बंदा आंदा ते उ'नें अग्गें बीह् जन्नियां रक्खी दियां ते गोआ पत्थदियां ओह् गोआ पत्थांदा ते इक रपेआ जां दो रपेऽ पात्थी गरीबें देई जंदा डेड़ रपेऽ दी ओह् ते बाकी दो दो रपेऽ दा पात्थी दे स्हाब कन्नै ओह् बी बिजनस करा दा उस्सी बी फैदा होआ दा ते मेरे स्हाब कन्नै ते जेह्ड़ा डेरी आह्ला बिजनस ऐ ते एह् मीं शैल लग्गेआ ओह्दे कन्नै किन्ने लोग बनी गे

ते मेरे स्हाब कन्नै ते इ'यै ऐ कि जेह्ड़ियां जेह्ड़े डंगर रक्खने ना एह् बेह्तर ऐ बकरियां बी रक्खी दियां न केईं लोकें बकरियां बी रक्खी दियां न ते बकरियें दा ते ओह् बेचदे निं ऐ दुद्ध ते जे कुसै गी जरूरत पौंदा कुसा गी बखार होई जंदा मलेरिया मलूरिया डाक्टर आखदे बकरु दा दुद्ध पियो ते ओह् फ्ही देई जंदे बचैरे मुफ्त गै देई जंदे ओहे ते फिर अस बी केह् करने आं कोई टल्ला कपड़ा होऐ ते देई ओड़ने आं उ'नें गी लेई लैओ तुस ते चलो ते ओह् खुश होइयै लेई लैंदे ते इस बास्तै मेरे स्हाब कन्नै इक इक ते आक्खा दी ही जन्नानी कि में हून छे गवां करी लेइयां न कि मीं एह्दे च बड़ा फायदा आया ऐ क्योंकि अजकल्ल दुद्ध प्योर निं मिलदा ते अस आखने चल ठीक ऐ थोह्ड़ा बौह्ता अगर पानी बी पाएदा इ'नें साफ गै पाए दा होना ऐ कोई खूहा खाह् दा पाए दा होना पानी कोई इ'यां निं गंदा पानी निं पाए दा होना ते सानूं पता जरा मास्सा कीते दा होंदा ते लेकिन गवा दा होंदा ते पतला गै ते मेरे तरीके कन्नै अगर एह् बिजनस स्हेई ओह् बंदे न बीह् जनानियां तनखाह् देआ दा सौ सौ रपेआ बी दिंदा होग ते ओह् ते उद्धरा पात्थियां बेचियै ते ओह् आखदे में शैल कोट्ठी बी शैल मकान खुल्ले पाए पैह्लें कच्चे कुल्ले ही हून दो कमरे अग्गें पाए दे ते ओह् आक्खा दा हा मेरा बिजनस बदिया चला दा छड़ा गोहा कट्ठा करदा ओह् ते खेत्तरें आह्ले बी लेई लैंदे खेत्तरें च ते इ'यां बी सु'ट्टना पौंदा ते इक जनानी आक्खा दी ही मेरे कोल पंज गवां न ते मेरे कोल जगह निं ऐ ते ओह् ठेके पर लेई लैंदी ओह् अपनी चरा चुरा रहाने बास्तै दो कनालीं जगह ते ओह् बंदा आखदा ठीक ऐ मेरे कोल टैम निं ते ओह् उस्सी बेच्ची ओड़दा ओह् बेची ओड़दे ते इस बास्तै मेरे स्हाब कन्नै गवां ठीक न मझां मैह्गियां पौंदियां थोह्ड़ियां मझां जैदा खंदियां ते गवां घट्ट खंदियां गवां घट्ट खंदियां ते मंझां जैदा खंदियां ते मेरे स्हाब कन्नै एह् ते करेआने अल्ल जाना होऐ अगर ते करेआने दा पैह्लें सौदा लेआना ते फिर ओह्दे च केह् बच्चत ऐ ओह्दे च ते बच्चत कक्ख निं ऐ ओह्दे च कोई बच्चत निं ऐ कि के चोआनी बचदी किल्लो पिच्छें ते जे बीह् किल्लो बनग ते किन्ने गै बने पंज रपेऽ बचङन इस बास्तै मेरे स्हाब कन्नै एह् ऐ कि गवां दा बिजनस शैल ऐ ते गवां जेह्ड़ियां न एह् लब्भी बी जंदियां कोई दुद्ध घट्ट देआ दियां न सूने आह्लियां खरीदी लैओ ते अपने बन्नी ओड़ो ते थोह्ड़ा ब'ड्डी बुड्डियै बरसांती सुद्दा घाऽ जम्मी जंदा सुद्दा घाऽ जम्मे दा बन्नैं बुन्नैं केईं लोग तरले करदे ब'ड्डी लैओ साढ़ी बाड़ियै च घाऽ ते ब'ड्डी लो घाऽ ते ब'ड्डियै घाऽ ते अपने पाया पूया ते चार पैसे दुद्ध बेचना ते केईं चरवाली पर बी गवां देई ओड़दे लेई लैओ पंज सौ रपेआ म्हीनें दा देई ओड़ने आं ते गवां साढ़ियां पाली ओड़ो ते ओह् बी ओह्दे च बी फायदा होंदा घाऽ घूऽ शैल सुद्दा सु'ट्टेआ थोहाड़ा खुल्ला ब'ड्डी बुड्डियै ते किल्लो किल्लो दुद्ध दिंदियां ते दो दो किल्लो करी ओड़दियां घाऽ लाइयै ते बिच्च बेच्ची बी लो ते खाई बी लो ते जेह्ड़ा आपैं ते मुल्लैं लैना ऐ ते ओह् उत्थूं लेइयै खाई लैओ हां ते इस आस्तै सानूं एह् चरवाली उप्पर बी गौ अस देई ओड़ने आं ते पंज सौ ते किल्लो दुद्ध देआ दी होऐ ते त्रै किल्लो बनी जंदा साढ़ा उत्थूं बी बच्चत ते मेरे स्हाब कन्नै जेह्ड़ा डंगरें दा बिजनस ऐ एह् बेह्तर ऐ ग्राएं एरियै च एह् बड़ा बेह्तर बिजनस ऐ ते होर कपड़ें आह्ली बी दकान ऐ ते कपड़े आह्ला बी कपड़ा बेचदा ते सूट पंज सौ दा जनानियां आखदियां देना त्रै सौ ते ओह् कपड़े बेचने आह्ला बी केह् करग ते रोंह्दा ओह् बी रोंह्दा चार सूट कोई बेचग ते जाइयै कोई ओह्दी ध्याढ़ी निं बनदी पूरा दिन ते एह् बिजनस ऐ अपने मन बी लग्गा रौंह्दा डंगरें कन्नै ते चरवाली उप्पर बी डंगर थ्होई जंदा ते किल्लो दुद्ध दिंदा ओह् घाऽ र्हाओ घाऽ पाओ ब'ड्डी बुड्डी बरसांती दे दिनैं ते मुफ्त तुस देहीं दुद्ध खाओ ते इस बास्ते एह् बिजनस जेह्ड़ा सबतो टॉप दा बिजनस ऐ मेरे स्हाब कन्नै इ'यै करना चाहिदा सारे सोची लो कि एह् रक्खो इक इक गौ रक्खो ते चार चार घरा दी बच्छी देई ओड़ी अगर उ'न्नै ठाह्रें म्हीनें नमीं होई जंदी बच्छी ते गौ बनी जंदी ढाई सालें च तुस दुद्ध चोई लैओ दस किल्लो हारा ते बिजनस एह् तगड़ा ऐ मेरे स्हाब कन्नै इ'यै करना चाहिदा गोहा बी बिकी जंदा घरा लेई जंदे गोहा बी ते होई जंदा फिर